جی ہاں بے شک پرانی نسلیں نئی نسلوں سے زیادہ مذہبی تھیں کیونکہ پرانی نسلوں میں دینی تعلیم کم تھی مگر کہ عمل سب سے زیادہ تھا ابھی نئے نئی نسلوں میں دینی تعلیم بہت بہت سے زیادہ ہو چکی ہے مگر مذہبی میں یہ امن عمل میں تو کچھ بھی نئی نسلوں میں نہیں ہے صرف کرتے ہیں کہ نسلوں میں ہاں ہم کریں گے ہاں ہم اچھے ہیں مگر اپنی نسلوں میں مذہبی عمل کیا لے کر آ رہے ہیں اپنی نسلوں میں عمل لے کر آئیے اپن اچّھی جو چیزیں سیکھتے ہیں اُس پر عمل کرنا سیکھیے پہلے بڑوں سے محبّت سے چھوٹوں سے بڑوں سے عزّت سے چھوٹوں سے محبت سے رہنے کی عادت ڈالیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہنسی خوشی سے ملتے رہیں اِس میں ہماری اچّھے اور بُرے اخلاق بھی معلوم ہوتے ہیں اور پرانی نسلوں اور نئی نسلوں میں کیا فرق ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے